हेलो महाकाल रेस्टोरेंट हाँ सर मुझे आपका ये भोजन पसन्द नहीं आया इतना ठंडा खाना भेजा आपने मैं इसे खाने लायक नहीं समझता हूँ ऐसा कोई खाना खाता है क्या भाई साहब नहीं नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी इ इसमें तेल अलग दिख रहा है खाना अलग दिख रहा है स्मेल अलग आ रही है इसमें मैं इस खाने को नहीं खा पाउँगा इस खाने को आप वापस कीजिए और मेरे पैसे जो मैनें आपको किए थे यू पी आई वो आप मुझे वापस कीजिए हाँ बस और इसके बदले भी मुझे कुछ नहीं चाहिए आप तो मुझे केवल मेरा पेमेंट वापस कीजिए और आईंदा के लिए अगर आप ऐसा खाना भेजे तो मैं आपके यहाँ आर्डर नहीं कर पाऊँगा

जी और आपकी डिलेवरी सर्विस भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी सामने वाला भोजन लाया खुला हुआ पैकेट मैंने देखा हाईजेनिक था ऐसा खाना कौन खाता है क्या ट्रस्ट करें हम आपके उपर कि खाना कैसा होगा क्या है ऐसा नहीं होता है खाना अगर आपको भेजना है उसकी गुणवत्ता के ऊपर ही आप को भेजना चाहिए ना कि आप ऐसा खाना भेजो मैं आपको अगर रीव्यू देने की बात करूँ तो मैं आपको जीरो रीव्यु दूंगा आप के रेस्टोरेंट को क्योंकि मुझे नहीं लगता के कोई भी इन्सान ऐसा खाना खाना पसन्द करेगा ठण्डा है उसका मसाला अलग जा रहा है तेल अलग जा रहा है ऐसा खाना होता है क्या कुछ जी नहीं नहीं नहीं